तो मुझे ब्लू हेवन का बी बी प्लस क्रीम विद फाउंडेशन बहुत पसंद है और इट वोस टू गुड हाँ मैंने जैसे उसे अप्लाई किया वो फाउंडेशन जैसा वर्क करता है और आप उसे बस अप्लाई कर दो एज़ क्रीम जैसे फाउंडेशन आपके फेस को नुकसान देता है तो थोड़े टाइम बाद उतर जाता है आपका फेस काला हो जाता है तो जो बी बी प्लस ब्लू हैवन जो क्रीम है आप उसे एज़ अ क्रीम अप्लाई करो पहले मोश्च्राईज़र लगा दो फ़िर उसे अप्लाई कर लो तो वो फाउंडेशन का लुक देता है और वो है के फाउंडेशन जैसा काला भी नहीं पड़ता प्लस पसीना आ रहा है तो आप बस टैब टैब कर दो हैंकी से या टीशु से तो वो उतरता भी नहीं है तो इट वोस टू गुड ब्लू हैवन का बी बी प्लस फाउंडेशन क्रीम